नमस्ते हाँ क्या चाहिए साठ रुपए किलो कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा तो एक दो लीटर रोज़ मिल जाएगा पनीर है दूध है खोया है जो भी चाहें तो बताएं पनीर तीन सौ रुपए किलो

पनीर तीन सौ रुपए के जी कितना ठीक है मिल जाएगा हाँ घी भी है कोई रेट कम नहीं है रेट ठीक फिक्स हमारे यहाँ है कोई डिस्काउंट नहीं इसमें इसमें डिस्काउंट वाली कोई बाते नहीं है नहीं कोई डिस्काउंट नहीं होगा अच्छे डिस्काउंट करके हम कोई चीज़ बेचते नहीं है कुछ कम हो जाएगा कुछ कम हो जाएगा ओ दस बीस रुपए कम हो सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा जी सात सौ रुपए के जी जी हाँ गाय का भी मिल जाएगा गाय का आठ सौ रुपए के जी है भैंस का सात सौ रुपए के जी है हाँ मिल जाएगा दूध गाय का साठ रुपए के जी पचास रुपए के जी मिल जाएगा गाय के गाय में रेट नहीं कम हो पाएगा घी में हो जाएगा पनीर में हो जाएगा गाय में नहीं हो पाएगा नहीं दूध में नहीं हो पाएगा दो एक रुपए कम हो सकता है बस ज़्यादा नहीं हो पाएगा नहीं इससे ज़्यादा नहीं हो आँय हम लखनऊ से हैं रोज़ाना रेट बिल्कुल फिक्स बता दिया आपसे दो चार पाँच रुपए कम हो जाएंगे ज़्यादा नहीं हो पाएगा ठीक